सभिनी खां पहिरियों त मां डाक टिकेट कठा कठा करण जी कोशिशि कई हुनमें मूंखे हिकिड़ो फ़ाइदो हीउ थेयो की मुंहिंजो फादर टीएनटी डिपाटमैंट में पोस्टमास्टर हुओ त खणी डाक टिकेट असांखे ॾिसण में ईंदी हुयूं ऐं हुते असांजे हेठि त पोस्ट ऑफिस हुओ ऐं मथे असां रंहंदा हुआसीं त डाक टिकेट कठो करण जे लाइ मूंखे सभिनी खां पहिरियों प्रेरणा मुंहिंजे पीउ खां मिली हुन हुननि ॾेखारेयो ॾेखारींदा हुआ मूंखे की हीअं अहिड़े अहिड़े नमूने जी डाक टिकेट कुझु ॿाहिरां ब पोस्टल ईंदी हुयूं त असांखे ॾेखारिंदा हुआ की हीअ डाक टिकेट ॾिसो कंहिं कहिड़ी हुई अमैरिका जो आहे हीअ ऑस्ट्रेलिया जो आहे हीअ न्यूज़ीलैंड जो आहे त हिन खे ॾिसी करे मूंखे घणो इंट्रस्ट हुओ पैदा थियो पर सिका जेके आहिनि न सिके सिका वधीक मूंखे कठा कोन करे सघियुसि पर उहे सिकनि जो कट्ठे करण जो हिकिड़ो वधीक उहो जो फ़ाइदो हुओ की तव्हां ऐं ॿिए ॿियनि मुल्कनि में कहिड़ी कहिड़ी करैंसी हलंदी आहे हुन जूं ॼाण तव्हां रखे सघो था